جانور پالنے کے بہت سارے فائدے ہیں جیسے کہ بکریاں پالنا مرغیاں پالنا گائے پالنا ٹھیک ان بھیڑ پالنا ان سے کیا ہے ان سے ہمارے کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے جیسے کہ بکریاں بکرے ہم پالیں گے تو دوسری بات اس سے ہمارے قو تازہ تازہ دودھ ملے غا جوکہ ہماری ہیلتھ کے لیے بھی اچھا رہے گا مرغیاں مرغیاں جو ہیں اس کے انڈے ہوں گی انڈے دیں گے ہم دیسی انڈے ہمارے کو مل سکیں گے آج کے ٹائم پہ ٹھیک ہے اور جو ہے ان کے ہم دوسرا طریقہ بھی ہو سکتا ہے ان کو ایک جگہ پہ نہیں پالا جاتا ویسے تو ایک جگہ پہ پالتے ہیں لیکن ان کو دھیرے دھیرے اس جگہ سے باہر بھی لے جانا پڑتا ہے تاکہ ان کا مائنڈ جو ہے وہ ایک ڈائیورٹ ہو دوسری طرف ایک ہی جگہ پالتے رہوگے ایک ہی جگہ پہ وہیں پہ خانا پینا ہگنا موتنا سب وہیں پہ ہی تو انسان وہاں پہ بور ہو جائے غا جہاں تک کہ جانور بھی بور ہو جائے گا تو اس لیے ان کو بھاہر نکالنا بھی پرتا ہے گھروں سے ان کے اور دوسری بات کچھ کچھ لوگ جو ہیں ان کو آمدنی کے طور پہ پالتے ہیں جیسے کہ جب وہ ان کو بڑھا کل لیتے ہیں بکڑے یا بکریوں کو مرغا مرغیوں کو پروا کرنے کے بعد جیسے بکریوں کو بڑا کرنے کے بعد ان کو بیچ دیتے ہیں تو وہ ان سے ان کا گھر چلتا ہے ان کی آمدنی مرغیاں وہ اس کی ان سے زیادہ انڈے نکال کے ان کی پیداوار کو زیادہ بڑھا کے اش کو شپلائی کڑتی ہیں بیچتی ہیں دوسروں جگہ تو اس سے ان لوگوں کا گھر چلتا ہے تو یہ دونوں لہجے میں بات صحیح ہے